हा मां नंढपुण में जाम रांधियूं खेॾियूं आहिनि जीअं त हुन में चिदनि जी रांध खेली आहे इटी ॾकर जी रांधि खेली आहे लुका छुपी खेली आहे ॾुक ॾोरु कई आहे बैट बॉल कई आहे सटु कुटु कई आहे चिदनि में छा थींदो आहे असां पहिरों हिकिड़ो मिटीअ में मथां गोल पाईंदासीं हुन में चिदा हिकिड़ो ॼणो रखंदो वरी साम्हूं वारे खे चवंदासी तूं हुन खे इन गोटीअ ते छा आहिनि चिदे ते शौर्ट हण त पोइ तव्हां हे सभु चिदा हुन जा थी वेंदासीं इन में हूंदो आहे इटी ॾकर में हूंदो तई इटी रखी करे ॾकर खां जोर सां जेतिरी मथे वञे उॾाए छॾींदासीं त हुन कैच पकड़ियईं त आउट थी वेंदासीं न त पोइ वरी खेलींदा रहंदासीं असां ऐं हिन में कोई नियम न हो पाण में सुठी सदभावना सां असां खेॾींदासीं ऐं घर जे आंगनि में आसे पासे में ई खेॾींदासीं